अच्छा जेह्ड़े जात्तरा दे बारे च गल्ल करा दी हां यात्रा ते बडियां कित्तियां पर हून गै हे अज्जे कोई होई गै गे कोई भाई छै सत्त म्हीने बैष्णो माता गेदे मत्था टेकन अ'ऊ ते इ'यै सोचदी ही कि अ'ऊ पुज्जी नेईं सकदी पर माता रानी ने सद्धया ते इ'यै गै फटाफट सलाह् बनी गेई फिर घरा चली पे अस शनीबारे कन्नै कुडियां बी लेई गै दोऐ ते कन्ने दरानी बी लेती दरानी दी कुड़ी ही ते अपने घरा आह्ला नेईं मनेआ ते कल्ली गै चली गेई पता है निं भाई टिकटां कुत्थुआं लैंदे कुदरा गड्डी चढ़दे न ते माता दे सद्दी लेआ ते गे अ'ऊं भाई माता ते बैष्णो देबी इत्थुआं सत्त बजे बेही गे अ'ऊ जम्मू दा ते कटरा पुज्जी अग्गे जंदे कटरा फ्ही टिकटा कटोना बंद होई गेदियां हियां ते सानूं बड़ा पता कि उत्थै कि'यां रौंह्दे ना जां कुत्थुआं दा टिकट लैंदे ना जां कुत्थै रात कटदे न कमरे कुत्थुआं लैंदे न कुत्थै कोई रेट्रोरेंट होंदे जेह्ड़े कि होंदे ना रेस्ट रूम होंदे न ओह् कुत्थै होंदे न रोटी कुदरा मिलदी ऐ ते इ'यां एह्ड़ी लम्मी लाइन लग्गी दी ते शिड़के उप्पर गै चादरा इक इक लेती दियां कन्नै ते बछाई ते बेही रेही इ'यां भुक्ख लग्गी दी ही बडडी होर रेडियै उप्पर दिल नेईं करै रुट्टी खाने गी उस्सी पिच्छुआं आनियै इक दकाना पर बड्ढियां ते थोह्ड़े थोह्ड़े चौल लेऐ भाई दाल ते फुल्का ते खाई लेई रोटी ढिड्ड गै भरेआ भरियै सोचया कि असें टिकट थ्होई जानी ऐ सानूं एह् पता नेईं ऐ लोक सिद्धे गै भवन पर चढी़ी जंदे न लागे उत्थै मेरा देर रौंह्दा शरमा दी मारी सनाया नेईं में आई हां फ्ही रातीं पूरी रात खढोई कड्ढी लाइन पर रातीं इक बजे गै टिकट थ्होनी ही बडलै छै बजे ते बडी मुश्कला कन्नै यात्रा कीती इ'यै जेही यात्रा नेईं करनी हां चलो माता रानी दे इ'यै गै शुकर ऐ भाई सानूं बडलै टिकट मिली चढ़ाई चढ़ी लेती दपैह्र चढ़ाई चढ़ी ली ते माता दे दर्शन करियै घरे गी आई गै सुक्खै सांदे पर खाना खोना नेईं त्रियै दिन बापस आई भाई बड़ी मुश्कला कन्नै जय माता दी